دورے قدیم یعنی ماضی میں کھیتی بہت زیادہ محنت اور مشکل ترین تھی ہل ہوا کرتے تھے جو کہ کسان دو بیلوں کے یا دو کتوں کے تحت ہل کے ذریعے کھیت جوتا کرتے تھے پورے دن میں چند بیگھے زمین کی جوتائی ہوا کرتی تھی بالکل اسی طرح سینچائی کا بھی طریقہ تھا ہرٹ اور چرخ ہوا کرتی تھیں وہ بھی دو جانوروں کے استعمال کے ذریعے چلتی تھیں اور کم مقدار میں پانی آتا تھا غرض پورے دن میں چند بیگھہ زمین کی سینچائی ہوا کرتی تھی اور اسی طرح جب فصل تیار ہوا کرتی تھی جیسے گیہوں سرسوں ارد وغیرہ ان سب کو ایک میدان میں ڈال کر ان کو بیلوں کے کتوں کے پیروں سے روندا جاتا تھا سینکڑوں چکروں سے جس کو دانگ کہہ کر پکارا جاتا تھا اس کے بعد اس کو ٹوکرے یا تاشلے میں بھر کر ہوا میں اوپر کو اچھالا جاتا تھا جس کے سبب چھلکے دور اڑ کر گرتے اور گیہوں سرسوں وغیرہ ٹوکرے کے نیچے گر جاتی تھیں گھر لا کر کے اس کو چھاج سے چھلنے سے چھانا جاتا ہے تب وہ صاف ہوتا تھا کنکر چھلکا الگ ہو جاتا تھا دورے حاضر میں کھیتوں کو جوتنے کے لیے ٹریکٹرس ہیں جو کہ چند بیگھے کی جگہ سینکڑوں بیگھہ زمین کی جوتائی روزانہ کرتے ہیں ٹیوب ویل ہیں جو کہ روزانہ سینکڑوں بیگھہ زمین کی سینچائی کرتی ہیں فصل کاٹنے کی مشینیں ہیں جو کہ چند گھنٹوں میں بہت سارے کھیتوں کے فصل کاٹ دیتی ہیں اسی طرح گیہوں سرسوں وغیرہ بھی دنوں کی جگہ منٹوں میں گیہوں سرسوں نکال کر کسان کا وقت بچاتی ہیں پہلے ماضی میں دیسی کھاد ہوا کرتا تھا جس کو اکٹھا کرنے میں اور کھیت میں ڈالنے میں ٹائم لگتا تھا تو آج کے دور میں گویا موجودہ دور میں برسوں کا کام ہفتوں میں آلات کے ذریعے ہو رہا ہے جو کہ کسانوں کے لیے راحت بخش ہے اور کسانوں کو حکومت سے بھی مراعات مل رہی ہیں جن سے کسان فیضیاب ہو رہا ہے موجودہ دور میں یعنی دور حاضر میں کسانوں کو وہ مشکلات وہ مسائل درپیش نہیں جو کہ ماضی کے کسانوں کو درپیش ہوا کرتے تھے آج کسان بہت سیراب ہو رہا ہے بہت خوشنما انداز میں زندگی گزار رہا ہے